हेयौ टेस्टमैचसँ बाजि रहल छी हँ हम बड़ी काल पहिने आर्डर देने रहियै चिकेन चिलीके एखन तक लेकिन आबि नहि रहल अछि आ हमरा ऐप पर तऽ देखा रहल छल जे विदा भऽ गेल छै अहाँकेँ अइठासँ अथी चिकेन चिली लेकिन पहिने एकबेर हम कॉल करै छी जे जे नम्बर हमरा ऐप पर मौजूद छै ओकरा जे कॉल करै छियै तऽ कॉल पिक नहि कऽ रहल छै आ कतौ ई जे अहाँकेँ ट्रैकिंगमे जे जी पी एस पे जे ट्रैकिंग होइ छै ओहोमे एकठाम कतहुँ रुकल छै तऽ आब कोन तरीका छै सम्पर्क केलासँ से आब बतबियौ आ नहि तऽ कहू तऽ फेरसँ आर्डर पास करऽ पड़तै तऽ से फेरसँ आर्डर करबै आ ओ पुरनका आर्डरके कैंसिल करियौ कोनो तऽ समाधान देबै ने एना काज थोड़े चलै छै नहि अहाँ ने हमरा पहिने ई बताउ जे ई हमर फोनके जवाब किएक नहि दऽ रहल छै